जियां की भारत च दो ज्हार बीह् बिच इक नेई शिक्षा नीति अपनाई गेई ते उस्सी लागु दो ज्हार बाई च कीत्ता गेआ ते सारे कालेज ने उस्सी अपनाया दो ज्हार बाई च ते जित्थें अस औंदे उधमपुर इत्थें दो कालेज न इक कुड़ियां दा कालेज ऐ ते इक जगते दा कालेज जेह्ड़ा जगते दा कालेज ऐ उत्थे बड़े सारे जेह्ड़े कोर्सेस न ओह् बच्चें गी थौहंदे जियां बीसीए बीएससी बीकाम ते होर बी बड़े सारा ते जेह्ड़ा कुड़िये दा कालेज ऐ ते इत्थे मतियां सारियां कुड़ियां पढ़दियां न ना की उधमपुरे दियां बड़े दुरा दुरा कुड़ियां इत्थे पढ़ने गी आंदियां ते इत्थे जेह्ड़े कोर्सेस थौहंदे ओह् न बीए बीएससी बीकाम ते होंर बी मत्ते सारे कोर्सेस न ते जेह्ड़े होर प्रोफेशनल कोर्सेस न किश किश प्रोफेशनल कोर्सेस इत्थे नेंई न ते उनेंई लैने आस्तै बच्चें राज्य कोला बाह्र जंदे न जियां प्रोफेशनल कोर्सेस आई गे एलएलबी यूपीएससी ओह् दुऐ बच्चें जेह्ड़े दुइये यूनिवर्सिटी च जंदे ताकि ओह् शैल जेह्ड़ी शिक्षा ओह् लेई सकन